جیسا کہ آپ کا مجھ سے سوال ہے کہ میرا اب تک کا سب سے قابل فخر کارنامہ کیا رہا ہے تو میں بتانا چاہوں گی کہ جب کووڈ ٹائم چل رہا تھا کووڈ کے دوران جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو میں نے وہ اپنی ان شخصیت پر کافی کام کیا میں نے بہت ساری ترکیبیں بہت ساری اسکلس سیکھیں جس سے کہ میری شخصیت میں کافی بدلاؤ اور سدھار آیا ہے میں نے لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ بہت سارے سوالات حل کیے میں نے اردو انگریزی اور میتھس پر بہت کام کیا جس سے کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا انٹرینس اگزام پہلی بار میں ہی کلیئر کر کے یہاں پر آ گئی جس سے میرا ایک بھی سال برباد نہیں ہوا اس کے علاوہ میں نے کووڈ کے لاک ڈاؤن کے درمیان ہی بہت سارے اسکلس سیکھیں جس میں میں نے گرافک ڈیزائننگ پبلک اسپیکنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ وغیرہ سیکھی اور میں نے بہت سارے پوسٹرس بنائے جس سے کہ میں ٹی پی او میں بھی ایز آ گرافیک ڈیزائنر چنی گئی